बर' रावाव जोंनि हारिमुवा गोबाङैनो आथिखालाव गोहोम खोख्लैनो हाबाय गोदोनि जुगाव जोंनि बर'फोरा इसेबां दावगायाखैमोनब्लाबो आथिखालनि जुगाव बर'फोरा गावनि हारिमुखौ दिल्ली फोराव देखायहैनो हाबाय जोंनि बर'फोरनि मोसानाया गोबाङैनो बाखनायथाव आरो सोमोनांथाव सिखिरि मोसानाय होन्नानैबो बिमुं मोनदों जोंनि बे मोसानाया थारैनो जोबोरैनो समायना बे मोसानायखौ भारतनि बयनिख्रुइबो साबसिन सिखिरि मोसानाय होन्नानैबो गनायथि मोनदों आथिखालाव जोंनि बर' हारिमुवा गोबाङैनो दावगालांनो हमदों गोबां गोबां जायगाफ्राव जोंनि हारिमुखौ गोबाङैनो दिन्थिफुङैनो हायो आरो गोबाङैनो मानसिफोरा मोजां मोनो जोंनि बे बर' हारिनि हारिमुखौ जोंनि मोसानाय बागुरुमबा जों दिल्लीयाव बेखेवहैनो रिपाब्लिक दे आव बेखेवहैनो हादोंमोन बे बेखेवहैनायाव जोंनि बागुरुमबा मोसानाया थारैनो जोबोरैनो समायना आरो ओंथि गोनां जों बेरखांनाय मोसानाय होन्नानै मोन्थिदों आरो जोंनि बे बागुरुमबा मोसानाया थारैनो बर'फोरनि मोनसे जोबोर गोग्गाथाव आरो जोबोर समायना मोसानाय जोंनि बे बर' हारिनि हारिमु दामनाय देनाय बायदिफोरा गोबाङैनो आथिखालाव गोबाङैनो मानसिफोरजों मोन्थि जाबाय आरो गोबाङैनो सुबुंफोरजों मोन्थि जानायनि बायदियै जोंनि हारिमुवाव गोबाङैनो गोहोम खोख्लैदों जोंनि बे हारिमुनि बागै बुंनोबा जोबोरैनो बाखनायथाव